ओइ बायथां ओं आंसो हाजिरा मावनो मानसि नांगौ जादोंमोन औ ए दुब्लियाव माबा मैगं गायदोंना बेयाव हाग्रा एवनांगौ हाग्रा दाननांगौ आरो दाउ हाबसोगारो मोसौ फैसोगारो बेरा होनांगौ

खामानिआथ' सानबेसे लागोनथाय एसे गोबावानो लागोनदां हाजिराया दा बिसबांसलिदों सारिस' ना फास्स' सलिदों दा हाजिराया ए नों बुरजायैनो लायो फास्स'खौनो लागोन ए दे होमब्ला लोगो सासे लानानै फैदो आरो हारसिं हारसिं हागोन औवा दाननाय बेरा दुंनायफ्रा औ बेराबो होनांगोन औ दा मालानिफ्राय फैयो आरो गाबोन गाबोनफोरनिफ्राय फैदो औ औ दे बेनोसै ओंखाम जायोब्ला ओंखाम होनोसै औ सानसुआव औ गैजानबो जागोनना नोंहा न'आव जाहैनोबो दे ओंखामखोनो होनसै हैमब्लालाय सानसुआव ओं खाथियावनो जायो एसे बे न' उनथिं

औ औ बेवनो औ गयबारिबो दं औ बे गयबारियावबो हाग्रा दाननांगोन दे होमब्लालाय फैदोदे गाबोननिफ्राय

ए ओं दे दे होमब्ला जासिगोन दे फैदो दे लानानै दे होमब्ला दे दे